कम्पयूटर जी ॻाल्हि करू त कम्पयूटर वापरण खां केतिरी तकनीकी कठिनाइयूं ईंदियूं आहिनि जहिड़ी की कम्पयूटर वापरींदे वापरींदे क्यारेक कम्पयूटर अचानकि सां बंदि थी वेंदो आए नेटवक नेटवक न पकड़ाइजंदो आहे इनकरे कम्पयूटर अचानकि सां बंदि थी वेंदो आहे ऐं केॾी महिल माउस चो चोटंदो आहे ऐं केॾी महिल की बॉड खे चालू की बॉड चालू न थींदो आहे अने पाणि सी पी यू चालू न थींदो आहे ऐं की बॉड में पाणि अख़र टाइप करण वञू त हुन में हुन में बि केॾी महिल वधारे अख़र टाइप थी वेंदा आहिनि अचानकि सां केॾी महिल कम्पयूटर हैंग थी वेंदो आहे अहिड़ी सभु तकनीकी कठिनायूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं ॿीं तरफ़ मोबाइल जी ॻाल्हि कयूं था हाणे सभु कम्पयूटर घटि पर मोबाइल था वापरनि त मोबाइल में बि घड़ी घड़ी फ़ाइ जी मोबाइल हुजे त केॾी महिल नेटवक न पकड़ाइजे ज़रूरी कमु हुजे त फॉर जी थी वेंदो आहे अने हुन में बि केॾी महिल अख़र टाइप करण वञू त वधारे टाइप वधारे अख़र ऐं या त भुल मां ॿिया अख़र अची वेंदा आहिनि ऐं केॾी महिल मोबाइल हैंग थी वेंदो आहे छो त पंहिंजी छो त मोबाइल में इलाही मेमरी हुनजे कारण मोबाइल खे मोबाइल खे स्पेस मोबाइल वटि स्पेस न हूंदी आहे ऐं मोबाइल में कंहिं ॾींहुं हैंग थी वेंदो आहे ऐं मोबाइल वापरूं त्यारे मोबाइल इलाही दफ़ा चोटंदो आहे ऐं अचानकि सां पाणि नेट चालू कयूं त इलाहिनि जा मेसेज अचण जे कारणे मोबाइल बराबरि पहिरां थोरी देरि हलंदो न आहे ई सभु कठिन ई सभ तकनीकी कठिनायूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि त पाण खे कम्पयूटर ऐं मोबाइल अहिड़ी रीत सां वापरिबो आहे कंहिं जंहिं में पाणि हुनजो सुठी रीत सां ई वापरे सघूं ऐं सुठी रीत सां ई हिनजो उपयोग करे सघूं की पाण खे तकनीकी कठिनायूं न अचनि